हैलो मां सोनल थी ॻाल्हायां पई सोनल आडवानी जी जी जी जी जी जी बिल्कुलु तव्हांखे घरु पहुचाए ॾींदासीं भाजियूं बसि तव्हां ॿुधायो की भाजियूं कॾहिं खपनि कहिड़े हंधु खपनि ऐं केतिरियूं खपनि तव्हांखे पुरियूं भाजियूं बढ़िया अघ में असां तव्हांखे घरु पहुचाए ॾींदासीं जी जी जी जी हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बीह थी विया तव्हांजा बसरि पटाटा टमाटा जेके भाजीअ सां गॾु लगंदा आहिनि उहे घणी घणी मात्रा में खपनि ॿुधायो ॿ बोरा बसरि जा तव्हांजा लिखयसेव हिकु आलू जो बोरो लिखियो सेव कैरेट टमाटनि जा ॿ कैरेट टमाटनि जा अच्छा बिल्कुलु तव्हांखे ताज़ा मटर मिली वेंदा ॿियो तव्हांखे वांगण कचाआलू शिमला मिर्च बि लॻंदा उहे घणा घणा लिखांव वीह वीह किलो इहे लिखांव अदरक साई थूम हा हा भाॼीअ जी गैरंटी अथव भाॼी तव्हांखे सुठी मिलंदी अघु बि सुठो मिलंदो पनीर ऐं मशरूम बि असां रखंदा आहियूं ताज़ो बिल्कुलु पनीर ताज़ो मशरूम तव्हांखे मिलंदो तव्हांजा त कचड़ी बढ़िया मिलंदी तव्हांखे हुन जी तव्हां चिंता न कयो भाॼीअ जी को बि चिंता न कयो अघु जी को बि चिंता न कयो ओर पहुचाइन जी को बि चिंता न कयो बसि भाॼियूं तव्हां ॿुधायो असां लिखी करे तव्हांखे सुठे नमूने भाॼी पहुचाए ॾींदासीं

साईं जेके तव्हां भाॼियूं लिखाई अथव जेतिरी जेतिरियूं भाॼी लिखायूं अथव हुन जो हिसाबु तव्हांजो कुल मिलाए करे थियो आहे हिकु लख वीह हज़ार हलो मेहा ऐं पेठो बि जोड़ियोसीं हलो घणो घणो लिखणो आहे हुअ ठीकु हा हाणे हिन जो हिसाबु थियो तव्हांजो हिकु लखु वीह हज़ार हाणे हा त रेट त असांजो जेको भैणु आहे उहा बिल्कुलु वाजिब आहे तव्हांखे ख़बर अथव नालो ॿुधी करे तव्हां असां वटि आया आहियो त असां भाॼी बि सुठो ॾींदा आहियूं पर रेट लाइ तव्हांखे चवणो न पवंदो पर हलो न्याणीअ जो कार्ज आहे त हुन लाइ तव्हांखे ॾह हज़ार घटि कया हिकु लख ॾह हज़ार में तव्हां इहे पूरे सौदे खे बिल्कुलु तव्हांजो सौदो घरु पहुची वेंदो हा ठीकु आहे बिल्कुलु हरिओम साईं